ہاں میں اکثر گوگل میپس اور راسل گوگل میپس کا استعمال کرتی ہوں یہ میرے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے گوگل میپس جو علاقے کو میں صحیح سے نہیں جانتی وہ علاقے میں گوگل میپ وه علاقے میں صحیح صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچنے میں گوگل میپ نے گوگل میپ ہمیشہ فائدے مند ثابت ہوتا ہے